देखियौ हमारे सबके हमरे सबके यहाँ से बढ़िआँसँ तऽ युवा सब बेरोजगार होइ जाइ छै जे है से कोइ पढ़ि लिखिके किछु नहि करय छै कोइ ओन्ने खेललक कोइ ओन्ने खेल कूद खेललहुँ कूदलहुँ तऽ एही सबमे बच्चा पढ़ि लिखिके की करय छै बर्बादे ने होइ छै ओइ लए बेरोजगार बेरोजगार हो जाइ छै मतलब काम धाम कुछ रहय नहि छै घर गाँव साँवमे मतलब शहरमे या अपने शहरमे तऽ युवा सब कहाँ जेतय काम करयके लेल इएहीके लेल बढ़िआँसँ काम करय खातिर कोइ कोइ बेरोजगारी फैक्ट्री होइके चाहीने बेरोजगार सब ओइमे काम करय के लेल बढ़िआँ हेतय सुविधा हेतय तेँ फैक्ट्री उक्टरी नहि छै कोइ पढ़ि लिखिके सब मतलब सब अनपढ़े होइ जाइ छै ने मतलब पढ़ि लिखिके सब बेरोजगारे हो जाइ छै कोइ उन्ने खेललक कोइ ओन्ने कुदलक तऽ कोइ बाहर गेल तऽ हुवाँ सब बेरोजगार मिललक मिललक खोजलक बढ़िआँसँ ढूंढ़लहुँ वहाँ नहि मिलल तऽ बढ़िआँसँ मतलब एक महीना बढ़िआँ परेशानी होइ छै घूमय फिरय फिरयमे हुवाँ झूठोके पैसो बरबाद होइ छै नौकरी चाकरी नहि मिलय छै तब तऽ अइके लेल नौकरी करयके लेल गाँवमे बढ़िआँ होतय रहए दू चारि गो फैक्ट्री उकटरी तऽ ओहीमे बेरोजगार सब अपन काम करतय करय छलै तऽ ओहीमे जब काम होतय रहए तऽ बेरोजगार सब नहि नऽ भटकतय रहए एन्ने ओन्ने तऽ अइके लेल काम करयके लेल बेरोजगारके बढ़िआँसँ कामके लेल सुविधा हेतय तखनेने काम करतय बेरोजगार सब तऽ काम होइके लेल बेरोजगारके लिए सुविधा नहि हइ छै तऽ बेरोजगार सब अपन पढ़ि लिखिके अनपढ़े ने होइ जाइ छै अनपढ़े ने कहलाबय छै तऽ पढ़ि लिखिके नहिने होइ छै फायदा बेरोजगारके जब कोनो नोकरिये नहि मिलल तऽ उ कोन कामके पढ़ि लिखिके एहन पढ़ि लिखिके कोइ पढ़य छै ईएहे लए ने जे जैसे कोनो नौकरी चाकरी भेटत काम करबय तऽ दूगो पैसा हेतय तऽ कोनो बात किछु हेतय जब कोनो काम करिके जब बेरोजगार सबके नोकरिये नहि मिलतय तऽ काम करिकऽ कहाँसँ कुछ खेतय पीतय आँइ तऽ खाइके लेल कुछ करयके लेल होतय ने तऽ एहेके लेल खाइ पीयेके लेल मतलब नौकरी चाकरी कयलहुँ बढ़िआँसँ खेलहुँ पियलहुँ कोइ कोइ बहुत आदमी नहि नौकरी करय छै घरेमे रहय छै खेलल कुदल अपन आरामसँ टाइम पास कयलक बाकी बाद आओर सब तऽ जाइ छै बाहर प्रदेश सब तब काम करय छै बढ़िआँसँ नौकरी चाकरी मिलल बढ़िआँ ढङ्गसँ तऽ बढ़िआँसँ काम कयलहुँ तऽ अइके लिए काम करय के लेल बाहरमे आरामसँ नौकरी चाकरी मिलल जब गाँवमे हेबे नहि करय कोनो नौकरी करयके सुविधा उविधा तऽ कहाँसँ युवा सब नौकरी करत तऽ इएहे युवा सबके बहुत परेशानी होइ छै तऽ नौकरी नहि हो जाइ छै बेरोजगार हो जाइ छै तैं अइके लेल नौकरी करयके लेल युवा सब अपना अपना तरकीब अपनाबय छै कोइ बाहर जाइ छै कोइ विदेश जाइ छै आरामसँ कोइ नौकरी करय छै बढ़िआँ नीके लाले रहय छै तऽ ईएहेमे तनी सुविधा होइ छै नौकरी करयमे नीके लाले रहलहुँ बढ़िआँसँ नौकरी चाकरी मिलल तब दुगो आमदनी होल तऽ दूगो कोनो काम भेल तऽ हो नऽ नौकरी करयके लेल बाहर विदेश सब जाइ छै आरामसँ काम करय छै तेहेके लेल नौकरी करतय जेतयके ओतेके ने फायदा हेतय तऽ सब बेरोजगारीके लेल नौकरी नहि ने होइ छै तऽ कोइ कोइ पढ़ि लिखिके आरामसँ नरभसा जाइ छै कोइ बेजरोजगार रहय छै खेती गृहस्थी करय छै कोइ बाहर जाइ छै कोइ खेललक कुदलक कोइ मस्तिये करय छै तऽ यही ने बेरोजगारके लेल जब रोजगार होतय गाँव सबमे तब ने करतय अपने गाँवमे अपने शहरमे बेरोजगारके लेल छेबे ने करय कोनो सुविधा तऽ कहाँसँ बेरोजगारी करतय तऽ सब अपन खेलय कुदय छै आरामसँ ने टाइम पास होइ छै तऽ ईएह ने कहय छै पढ़ि लिखिके मूर्खे कहलाय छै